جی آپ اولا سے بات کر رہے ہیں جی تو آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں نہ جو میں نے بک کی تھی جی تو آپ ابھی کہاں تک پہنچیں ہیں تو آپ کو کتنا وقت لگے گا میں آپ کا کافی وقت سے انتظار کر رہا ہوں آپ کی موجودہ لوکیشن جی جی آپ پہلوان ہوٹل کے لگے ہیں جی وہاں سے آپ اندر گلی میں آ جائیے آپ کو تھوڑا ہی آگے آنا پڑے گا میں وہی پر ہوں جی جی شکریہ